जों मुलाम्फा गोनां बा सोरकारि गोनां क्लाबाव गेलेनानै जों जोबोद गोजोन्नाय मोनो मानो होनब्लाथाय जोंहा बेयाव जेबो प्रब्लेम फैया जेराव जोङो गेम एबा गेलेनो थाङो बेयाव जोंहा जेबो प्रब्लेम जानाय गैया मोना आरो बै सोरकारियाव आरो जों गोबां गोग्गानो हायो जि सोरकारि गोनां क्लाबफोराव गेलेनानै जोङो मोजां गुनसिन मोनो आरो बेफोरबायदि जेनेबा जोंनि कचार बेफोरखौ जोङो मोजां मोनो आरो बेफोरबायदि रां रुफा गोनां सोरकाराव लेगेनो मोनोब्लाथाय आरो मुलाम्फा गैयै फसंथानफोराव गेलेनानै जोङो बिदिहाय एसे इमप्रुब एबा जौगानो हाया आरो मानो होनोब्ला जोंहा गोबां बेलेकफोराव गेम गेलेनो लांनायफ्राव जोंहा गोबां प्रब्लेम जायो राङारि राङारि प्रब्लेम बेफोराव बेफोरनि थाखायनो जोङो मुलाम्फा गैयै फसंथानाव गेलेगिरिफ्रा दावगानो हाया जायो आरो नांथानो गोनां जायो बेनिखायनो जोङो सोरकारि राङारि मोनसुंथाय होग्राफोरनियाव जों बांसिन मोजां मोनो गेलेनानै